میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتی ہوں وہ ہے انسان کا اخلاق عادت اس کا خلوص یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی کے کسی انسان کے پاس بھی ہے تو وہ بہترین انسان ہے میری نظر میں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس یہ خاصیت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں لیکن سبھی کے پاس اگر غیر تعلیم یافتہ ہے کوئی اور اس کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا